हमर गामसँ कोआरी मदन गामसँ सीतामढ़ी जाय लए परविहन अछि बस आओर सबसे सस्ता परिवहन अछि ऑटो एहिसे हम सीतामढ़ी जाइत छी सामान्य वर्गके लिए सस्ता विकल्प ई अछि ऑटो आओर बस